टूरिस्ट प्लेस जेनाकि बनारस अथवा राजस्थानमे घोड़ाके सवारी जे छै से भाड़ापर होइ छै ओकर अनुभव बहुत ही सुखद होइ छै घोड़ा घोड़सवारीमे एकटा गाइड होइ छै जेकि घोड़ाके चलाबै छै आओर अपनेके घोड़ापर बैसिकऽ ओ घोड़ाके सवारीके अनुभव लै छिए घोड़सवारीपर घोड़ाके दौड़के एकटा अलगे अनुभव छै जेकि बहुत सुखद रहै छै आओर घोड़ाके सवारी साझा करै हेतु एहन कोनो विशेष बात छै नहि लेकिन हँ घोड़ घोड़सवारी मुलरूपसँ जे चाही से कच्छ राजस्थान आओर गुजरात अहमदाबाद सबजगह विशेष तौरपर होइ छै राजस्थानमे एहि दुआरे विशेष तौरपर होइ छै जे ओतऽ ओतुका घराना चूँकि राजा महाराजाके रहै तऽ ओतऽ घोड़ा हाथीके बेसी प्रचलनके कारण घोड़सवारी बेसी वृहद तौरपर होइ छलाह हँ